मां प्रियोम कलैक्शन मां हिकु कुर्ती वरिती जेका ऑनलाइन एफ बी ते ई ॾेखारींदा आहिनि विधी चेतवानी करे उनजो नालो आहे पर उन जेका मूंखे ॾेखारी उन टाइम ते त मूंखे ॾाढी वणी ऐं हुन मूंखे जेका उहा मोकिलियाईं टिनि ॾींहनि में मूंखे मिली वई ऐं हुन खां पोइ मां उहा पाती त फिटिंग एतिरी बराबरु ऐं धोइण खां पोइ उनजो उहा सुसी बि न ऐं न ई उनजा कलर ख़राबु थिया आहिनि कुझु बि कलर फिटियो न आहे त मूंखे उहा ॾाढी वणी ऐं तव्हां मां सभिनी खे सलाह ॾींदमि त हुनखां तव्हां वठो